हेलो बोलू ने की बात हय कहियौ कोइ बात हय कहुँ ने पेड़ ओड़ खरीदैके रहलक की हँ कोन चीजके पेड़ लेबै अहाँ इहाँ नर्सरी हय हर तरहकेँ पेड़ मिलैत रहैत छै फल से लेके फूल सब्जी सभ तरहकेँ अहाँ जे चीज कहबै से चीज अहाँकेँ देम

आम हँ तऽ जे हँ तऽ सभ तरहकेँ पेड़ हय अहाँकेँ जे मन हय से अपन ले जाउ खरीदके आब अहाँ एबै तब ने कीनब हम इहाँ दुकान पर छी अहाँ आउ ले जाउ

हँ हूँ हँ नर्सरी हय ने नर्सरीमे हर तरहकेँ पौधा पेड़ लगलक सभ तरहकेँ अहाँके जौन इच्छा होएत से अहाँ अपन खरीदके ले जा सकैत छी

हूँ तऽ ले जाउ तऽ अहाँकेँ कोन पेड़ चाही ई सभमे से अहाँकेँ जे मनपसन्द हय से पेड़ बोलू हँ तऽ खरीदेके हय तऽ जे पसन्द पेड़ हय से अपन बोलू खरीदके ले जाउ अहाँ बोलबै तब ने किनबै अहाँ बोलबे नहि करबै तऽ किनबै केना तब बोलू हँ तऽ अहाँ बोलियौ ने

अच्छा हँ हँ तऽ जे पसन्द हय से अहाँ बोलियौ सभकेँ कोनोके चारि सए हय कोनोके पाँच सए हय कोनो एक ही हजारके पेड़ हय आब जेतनाके लेबैके मन हय ओतनाके अहाँ लेलू हँ एकर सभकेँ तीन हजार रुपआ लागत हँ अपन आदमीकेँ अपन अपन चोइस जेकरा जेहन अच्छा लगलक ओइसन कीनके ले गेलक पर

हाँ पेड़ पौधा लगाबेके चाही पैसा जे होएत से लेले आयब हँ उधार उधार बाँकी तऽ होइए जाइत रहैत छै थोड़ बहुत भए गेलक लेकिन लेके आयम पैसा फेरो पैसा लेबै आ सभकेँ बाँकी उधार देबै तऽ थोड़े होतै पैसा लेबै फेर आओर ई नया नया बीज लगबै नया नया पेड़ लगबै फेर सभकेँ देखभाल कयली ठीक हय तहन रखैत छी आउ पैसा लेके दोकान पर अहाँ आउ ने जखनि मन हय अहाँ तखनि आ जाउ हूँ अहाँकेँ किनैके हय लेके आउ पैसा आ ले जाउ ठीक हय हम रखैत छी तनिका बीजी हति